جی ہاں میں نے بہت سی چڑھائی چڑھی ہیں میں کافی بار نینی تال جا چکی ہوں تو میں نے وہاں چڑھائیاں چڑھی تھیں وہاں بہت چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں اور چڑھائی چڑھتے وقت مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا بہت میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور ایک بار میرا پیر بھی پھسل چکا تھا وہاں چڑھتے وقت جس کی وجہ سے میرے پیروں پر چوٹ آ گئی تھی اور میں نیچے دیکھنے میں بالکل کھائی دکھ رہی تھی بہت ڈر لگ رہا تھا پھر میری دوستوں نے میری سہیلیوں نے میری مدد کی اور اور پھر میں ان کے سہارے سہارے پورا پہاڑ چڑھی اور پھر جب ہم اوپر چڑھ کر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہاں سے بہت خوبصورت نظارہ دکھائی دے رہا تھا اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بار اجمیر بھی گئی تھی وہاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں میں ان پر چڑھی تھی وہاں بھی مجھے بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی لیکن وہاں کی پہاڑیوں پر میں چڑھ گئی تھی اور پھر جب اوپر جا کر دیکھا تو وہاں سے بہت اچھا نظارہ دکھ رہا تھا